जी हाँ हम कुछ ऐसे प्रमुख टेक्नोलॉजीकल बदलाव के बारे में आपको हम बता सकते हैं जैसे कि पहले के दिनों में मोबाइले फोनें यह सब स्मार्टफोन की व्यवस्थाएँ नहीं थी यदि हमें एक दूसरे से के गाँव में कुछ पता लगाना होता या फिर एक दूसरे की ख़बर जाननी होती है हाल चाल लेने होते तब हम चिट्ठियों का उपयोग करते थें हम चिट्ठियाँ लिखते थें पहले ज़माने में यह सब स्मार्टफोन नहीं होते थें और आजकल के जीवन में यदि हमें बहुत सारे सुविधाएँ मिली हैं हम आज के जीवन में किसी को भी कहीं से भी देख सकते हैं बात कर सकते हैं पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थी घोड़े होते थे ऊंट होते थे लेकिन आज के बहुत सारे साधन हैं जैसे हमें कहीं पर भी जाना हुआ तो हम ट्रेनें बसें बाइकें और हवाई जहाज आदि इन सबकी सुविधाएँ हैं पहले से हमारे टेक्नोलॉजीकल बहुत ही बदल गई है हमें कोई भी काम टेक्नोलॉजीकल द्वारा होती है या फिर हमें कोई जानकारी लेनी हो तो कम्प्यूटर द्वारा जैसे हमें मसाला पीसना हो कपड़े धोने हो सब यह हर चीज़ टेक्निकल द्वारा ही हो रहा है